आं दाखालि मोनसे मबाइल बायदोंमोन मबाइला जोबोर मोजां केमेरानि कुवालिटियाबो मोजां ओमफ्राय बेटारियाबो मोजाङानो थाङो सानसेयाव खनसेल' बेटारि चार्ज होब्लानो जायो मोजाङै दिनै थाङो गासैबो मोजाङानो मबाइलखौ आं मोजां मोनदों